میں خود جسمانی طور پر میراتھن یا لمبی دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا لیکن میں ہزاروں ایسے افراد کی کہانیاں اور تجربات سے سیکھا ہوا علم آپ سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں جنہوں نے ایسے مقابلوں میں حصہ لیا ہے تاہم اگر ہم اس سوال کو آپ کی طرف موڑیں تو آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ نے میراتھن یا لمبی دوڑ میں حصہ لیا ہو تو آپ تو وہ آپ کے لیے سات تجربہ تھا پھر بھی یہاں میں آپ کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر لمبی دوڑ یا میراتھن میں حصہ لینے کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے اور کیا کچھ محسوس ہوتا ہے دوڑ سے کم از کم بارہ سے آٹھ ہفتے پہلے سے ٹریننگ شروع کی جاتی ہے ہر ہفتے فاصلے میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا جاتا ہے جیسے پانچ کلو میٹر دس کلو میٹر پندرہ کلو میٹر پاؤں کے صحیح انداز سانس لینے کی رتم اور جسم کی ہموار حرکت کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے کاربوہائیڈریٹس کے بھرپور خوراک لی جاتی ہے تاکہ توانائی ملے پانی اور الیکٹرال الیکٹرال